देखु हम अगर विकसित दुनिआँ पर अपन विचार राखि तऽ हम तऽ इएह कहब जे विकास ओतने नीक लागए छै जेतना जरूरी होइत समुचित विकास ही हर आवश्यकताके समाधान दए छै से अगर एक समुचित मात्रामे विकास हुए तऽ ठीक अछि नहि तऽ ओ घातक भए जाइत अछि से ई बातके ध्यान रखनाइ अतिआवश्यक छै से विकसित दुनिआँ तऽ भए रहल छै लेकिन समुचित मात्रामे हुए आइके दुनिआँमे जे विकास भए रहल अछि ओ कही ने कही घातक सिद्ध भए जाएत एनामे हमारा लोकनिक ई बातके ध्यान राखके चाही जे जे भी भए रहल छै ओकर जिम्मेदार हमही लोकनिक छिऐ हमही लोकनिकके इच्छासँ विकासके ई दौड़ शुरू भेल अछि आओर हम तऽ इएह कहब जे बदलि तऽ गेल अछि लेकिन किन्तु अखनो समय अछि समय रहिते सुधरि जाएके चाही अपना लोकनिक हम विशेष रूपसँ भारतके लोक भारत धराके लोकनिक गप करि रहल छी